हैल्लो

हॅं सहरसा मे दार्शनिक स्थान भेल तारा स्थान भेल ओकरबाद भेल महिषी भेल ठीक छै कारूबाबा के भेल ओतय ओ सब जगह पर घुमय के लेल अहाँके जादे खर्च नहि होयत ताहि लेल बहुत कम खर्च मे अहाँ जे घुमि लेबै दोसर पैसा के जहाँतक गप भेलै कोनो खास दुरी भी सहरसा सॅं ई सब जगह के नहि अहि ताहि दुआरे बहुत कम खर्च मे आ बहुत रमणीक स्थान सब सहरसा जिला मे छै जकरा अहाँ घुमि कऽ ओकर विषय मे अहाँ बात भी कऽ सकै छियै जेना अहाँ के कहलहुॅं तारा स्थान ठीक छै ओकरा मे मंडन मिश्र छथिन तारा स्थान मे ही मंडन मिश्र छथिन हुनकर भारती मंडन छथिन हुनकर पत्नी ओ जगह अहाँ के जे छै से दार्शनिक स्थल छै ओकरबाद अहाँ के कहलहुॅं कारू खिरहइर ओहो दार्शनिक स्थल छै स्थल छै दोसर सूर्य मंदिर कन्दाहा ओहो दार्शनिक स्थल छै जते भी अहाँ के मिथिला सब अहाँके लगाके मात्र बीस किलोमीटर के परिधि मे ही ई टोटल दुनू तीनो चीज चलि आयत अहाँके सिंहेश्वर भी पच्चीस किलोमीटर चलि आयत ओकरबाद इहो सब लगभग बीस किलोमीटर के अन्दरे मे ई सब जगह छै बुझलियै और ओकर धार्मिक के अलावा अहाँके अतय और जे छै पुरनका शिक्षा पद्धति पर छै जतय अहाँ देख सकै छियै पढ़ि सकै छियै सुनि सकै छियै ओहो सब चीज छै ओ जगह अहाँ जाकऽ घुमि सकै छियै जेना बनगाँव भेलै बाबा जी कुटी छै ओतहु अहाँ जे छै से आराम सॅं जा सकै छी घुमि सकै छी ओ सिद्ध पुरुष रहथिन लक्ष्मी नाथ गोसाईं जी छै सिद्ध पुरुष रहथिन ठीक छै हुनकर जे छै इतिहास मे बहुत बरा नाम छै ओ सुखपुर के रहय वला रहथिन नहि नहि ई सब जे छै से बस दस किलोमीटर के परिधि मे ही ई अपन जे छै से सब जगह छै एतय आओर कोनो जादा दूर नहि छै आओर न ही जादा खर्चा छै अतय बुझलियै ठीक छै फेर बाद मे ठीक